न्यू मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सारी चीज़ें मुद्दा होते हैं जो न्यू मीडिया पर बात नहीं होती हैं जैसे बहुत सारी योजनाएँ चल रही है गाँव में या बहुत सारे ले लड़कियों को या गाँव की जो औरत होती है उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लेकिन उन लोगों उन लोग ग्रामीण में उनको लाभ नहीं मिल रहा है या जो भी सरपंच मंत्री हैं गाँव के तो उनको वह उनको नहीं बता रहें कि योजना चल रही हैं या या आपको लाभ मिल सकता है ऐसा हो सकता है तो ये चीज़ें होती है न तो यह न्यू मीडिया पर क्षेत्रों पर इन मुद्दों पर बात नहीं होती हैं या नहीं फैली जाती हैं या बहुत सारी योजनाएँ है या फि किसान को ले लो तो किसान के लिए भी बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं लेकिन इस पर कोई बात नहीं करते हैं कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं या गाँव में पानी की भी सुविधाएँ नहीं होती हैं तो जब सरपंच मंत्री से बात की जाती हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आ जाएगी आ जाएगी लेकिन ऐसे सालों निकल जाते हैं या कुछ अस्वस्थता के ऊपर काम चल रहा है लेकिन गाँव में कोई भी व्यवस्था नहीं होती जैसे कूड़ा कचड़ा डालने के लिए कूड़ा नहीं होता है और कुछ जलाना पड़ता है या गाँव में बहुत गंदगी हो रही है तो उसको साफ करने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है और जैसे स पास में है अगर मार्किट है तो मार्केट में धूल वगैरह सड़क नहीं बनी हुई है खराब सड़क हो रही है गड्ढे हो रहे हैं सालों तक निकलने में समस्याएँ होती हैं कुछ साधन की व्यवस्था नहीं हो रही है अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे कट रहे हैं लेकिन उन पर कोई मुद्दा नहीं उठाते हें कि हाँ पेड़ कट रहे हैं इतने सारे पेड़ कट गए हें तो चलो कोई मुद्दा उठाते हैं यहाँ सोशल मीडिया पर डालते हैं कि इस गाँव में इतने पेड़ कट चुके इतने सालों में या इतने दिनों में तो इस पर भी कोई बात नहीं होती हैं और देखा जाए तो अगर देखा जाए हमारे गाँव के आस पास में भी ऐसे लड़ाई झगड़ा होते हैं घर की समस्या होती हैं तो औरत ख़ुद आत्महत्या कल लेती हें आदमी से परेशान हो जाती हैं तो ऐसी चीज़ों पर कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं और परेशानी देखने पड़ती है औरत को भी जैसे औरत कोई पढ़ना चाहती हें लड़की कोई पढ़ना चाहती है आगे करके तो उस पर भी कुछ बातचीत नहीं होती है उनको रोक दिया जाता है और उनपे पारिवारिक स्थिति खराब हो रही हैं तो अगर उनको सहयोग चाहिए किसी संस्था से या किसी योजना से तो उनको योजना नहीं दी जाती हैं या उनको कोई भी जानकारी सरकार से नहीं मिलती हैं और हर नए छोटे छोटे मुद्दे होते हैं तो उस पर भी कोई न्यू मीडिया पर बातचीत नहीं की जाती और सबसे बड़ी समस्या तो ग्रामीण क्षेत्रो में होती हैं कि उनके जो सवाल होते हैं या कुछ जो बोलना चाहते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती हैं या उनको नकारा जाता हैं जो गाँव में सरपंच मंत्री होते हैं तो वह भी देख कर अनदेखा करते रहते हैं या उनको घर घर जाकर योजना नहीं बताते हैं उ ख़ुद कुछ बोलना चाहें आगे तो उनको मना कर दिया जाता है और वो अपने बात को वहीं रोक देते हैं उस प्रकार से कोई भी योजना का लाभ उनको नहीं दिया जाता है